علی گڑھ میں ضلعے میں بہت تفریحی سرگرمیاں اور تفریحی اختیارات ہے بہت بہت بڑا بڑا میدان ہے تھیٹرس ہیں پارک ہیں کچھ پارک اکیوپائڈ ہیں کچھ پارک فری ہیں جہاں بچے گھومنے جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلنے کا بہت بڑا بڑا میدان ہے اور یہاں پہ کینیڈی ہے لائبریری ہے لوگ گھومتے ہیں پڑھتے ہیں فوٹو سوٹ کرواتے ہیں اور اور انہیں داخل کے لیے ادائیگی کرنی فری ہے کچھ فری بھی ہے سارے فری ہی ہیں مفت میں جاتے ہیں مفت میں آتے ہیں کوئی پیسے ویسے نہیں لگتے ہیں سب فری ہی ہے کھیلتے ہیں کھیلنے کا سہولیات بہت سہولت ہے کوئی ہر جگہ میدان ہی میدان کہیں بھی کھیلو بھائی کوئی پرابلم نہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھئیٹر بھی ہیں ایک کینیڈی تھئیٹر بنا فری کا آؤ جاؤ دیکھو انٹرٹینمنٹ کرو سرگرمیاں کرو اور جاوا جاؤ